कि अहाँके दोकानमे कॉपी किताब मिलै छै हाँ कॉपी किताब लेतिए कलम लेतिए सभके बुक लेतिए कोना दाम छै कॉपी इन्गलिश हिन्दी गणित इन्गलिश कि हमरा पेन्सिल चाही पाटी चाही इन्गलिश किताब हिन्दी किताब गणित कोना देबै हिन्दीमे कोन कोन किताब होइ छै कोना दाम छै ककर बतेबै तब ने हमे लै ले अएबै कॉपी कोना दाम दै छिए किताबके कोना दाम छै कतहु जादा दाम छै इसीलिए इसकुलके बच्चा सभके लेल लेनाइ छै कम करबै ने तब ने लेबै हुँ कलम कै टका पीस दै छिए कॉपी कै टका पीस दै छिए

हमरा कतेक रेट लगेबै ओ बतेबै तब ने हमे किनै जएबै हिन्दीमे कोन कोन किताब छै आओर मैथमे कोन कोन किताब छै बतेबै तब ने एक किलाससे लैके पाँच किलास तकके किताब चाही हिन्दी इन्गलिश गणित बैगो सब राखै छिए बैगो चाही बीस पचीस टा कलम रेड ईसब भए जएतै ने मिलै जुलैके रेट लगै देबै ठीक छै तब आबै छी हम दोकानेपर